हिंदी भाषा इस जगह की कम चरण वाली भाषा है क्योंकि कई लोग आज कई लोग बुंदेली या खड़ी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं यहाँ पर यहाँ पर शुद्ध यहाँ पर नहीं मतलब कई लोग ऐसे हैं जिनको शुद्ध हिंदी भाषा बोलनी आती नहीं हैं और कई लोगों को आती है तो उनेस कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समझना मुश्किल होता है समझना मुश्किल होता है जैसे भारत में सौ पर्सेंट लोगों में से एक या दो पर्सेंट लोग ही हीं शुद्ध हिंदी बोलते हैं और शुद्ध हिंदी समझ सकते हैं कई लोगों को बोलने में हिचकिचाहट आती है या उन्हें लगता है कि हम दूसरे लोगों से शर्म आती है क्योंकि शुद्ध हिंदी बहुत आप कि जैसे कि आप करके या किसी को इज़्ज़त देकर बोली जाती है उसमें जी का प्रयोग ज़्यादा होता है और जैसे क आप लोग जानते होंगे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा जिसमें अक्षय कुमार उसमें लीड हीरो थे वह मूवी शिवपुरी मतलब मध्य प्रदेश की शिवपुरी में बनाई गई थी इसमें उनके पिता और वहाँ के कई लोग शुद्ध हिंदी का उपयोग शुद्ध हिंदी का उपयोग करते हैं उसमें उसकी एक गाने की शूटिंग भी होशंगाबाद जिसका अभी नाम वर्तमान में नवदापुरम है वहाँ पर लट्ठमार होली करके कुछ उसकी शूटिंग भी हुई थी वहाँ पर श एकदम शुद्ध हिंदी का उपयोग किया गया था मतलब टॉयलेट को भी शौचालय करके ऐसे कुछ वर्ड्स का उपयोग करते हैं और आज भी गाँव में गाँव में जो पुराने लोग हैं जैसे दादा दादी या उनके कुछ पुराने लोग वह लोग आज भी शुद्ध हिंदी का उपयोग करते हैं कहीं पर जैसे कि कई देश हैं जैसे भारत से बाहर जैसे सिंगापुर हुआ पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान भूटान नेपाल इसमें भी शुद्ध हिंदी का या फ़िर उसमें थोड़ी हिंदी में थोड़ी उर्दू मिली हुई होती है जिससे इसका उपयोग किया जाता है भारत में भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी बोलना हिंदी सुनना या हिंदी हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर उर्दू हिंदी इंग्लिश सबका उपयोग किया जाता है और दूसरी बोलचाल वाली भाषा ज़्यादातर बुंदेली और खड़ी लैंग्वेज है क्योकि इसमें इंदौर साइड यहाँ पर खड़ी भाषा का उपयोग करते हैं और जैसे मतलब पिपरिया हुआ पचमढ़ी या किसी गाँव हुए वहाँ पर आज भी बुंदेली लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है और हमारे यहाँ पर बुंदेली भाषा का उपयोग ज़्यादा किया जाता है